आजकल जो है टी वी और टेक्नोलॉजी का ज़माना है इसलिए बच्चे किताबों से ज़्यादा टी वी और और ऑनलाइन चीज़ें देखना ज़्यादा पसन्द करते हैं इसलिए अगर शिक्षा से सम्बन्धित उनकी सामग्री उनकी क्षेत्रीय भाषा में टी वी पर या ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है उनका मानसिक स्तर बढ़ाया जा सकता है उनकी जानकारी बढ़ाई जा सकती है और वह जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में उनको आसानी से मिल सकता है यह हमारा अनुमान है अनुमान नहीं बल्कि यह सही बात है क्योंकि आजकल बच्चे जितने भी रो रहे हैं आगे होंगे उनका सबका रुचि जो है टी वी के प्रोग्रामों में ज़्यादा है टी वी के प्रोग्राम देखते हैं इधर कार्टून देखते हैं या कुछ भी हो टी वी वीवी हो उसके साथ ज़्यादा समय वह गुजारना चाहते हैं या मोबाइल हो गया ऑनलाइन हर चीज़ देखना वह करना ज़्यादा पसन्द करते हैं इसलिए अगर शिक्षा सामग्री उनकी क्षेत्रीय भाषा में टी वी पर उपलब्ध रहेगी तो वह उस जो है शिक्षा से सम्बन्धित जो जानकारियाँ हैं उनके विषय में जो या वह किस लाइन में जाना चाहते हैं क्या सीखना चाहते हैं क्या बनना चाहते हैं वह जो है अपना रास्ता चुन सकते हैं और आगे भविष्य में वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं यही हाल ऑनलाइन का भी है ऑनलाइन में अगर उनकी बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ रही है इस तो अगर यह शिक्षा से सम्बन्धित सामग्री जब उनको क्षेत्रीय भाषा में ऑनलाइन पर उपलब्ध होगी तो आप वह कुछ भी यह जो है हर प्रकार की शिक्षा की जानकारी वह जो है ऑनलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन उनको पढ़ना लिखना या और कुछ भी उनको अच्छा भी लगता है और उसमें से जो उनको जिस तरह जैसे कि पढ़ाई करनी है जीवन में बनना है वह आराम से वह अपना सब्जेक्ट चुन करके और वह जो है ऑनलाइन पढ़ाई करके वह अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं और जो भी बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं और पहले के ज़माने में यह सब व्यवस्थाएँ नहीं थीं ऑनलाइन भी नहीं था टी वी भी नहीं था तो स्कूलों में भी स्कूलों में केवल पढ़ाई होती थी और उसी के सहारे बच्चों को अपना जीवन भविष्य तय करना पड़ता था और घर में भी कोई इतने पढे़ लिखे गार्ज़ियन भी नहीं होते थे जो उनको सही शिक्षा दे सकें या उसी विषय के बारे में बता सकें इसलिए अब तो वह सारी समस्याएँ अब खत्म हो चुकी हैं आधुनिक युग है आज हर घर में मोबाइल है और टी वी भी है अगर इन चीज़ों पर पढ़ाई से सम्बन्धित उनकी क्षेत्रीय भाषा में सामग्री उपलब्ध रहेगी तो किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी गार्ज़ियन को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी उनको कहीं ट्यूशन लगवाया जाए या कोचिन्ग ढूँढ़ी जाए उनके लिए अध्यापक लगवाया जाए इन सारी समस्याओं से घरवालों को भी छुटकारा मिल जाएगा और बच्चों को उनका सही रास्ता मिल जाएगा इसलिए ऑनलाइन पर या टी वी पर इस प्रकार की क्षेत्रीय भाषा में सामग्री उपलब्ध कराना बहुत ही समझो बहुत बड़ी बात होगी और समझिए कि यह देश के लिए या देश के बच्चों के लिए बहुत ही ख़ुशी की बात है और बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं वह अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा और देश उन्नति करेगा इसलिए ऑनलाइन पर ऑनलाइन का ज़माना है ऑनलाइन की रुचि हर आदमी की उनमें बढ़ रही है और इस तरह की यह पढ़ाई के बारे में शिक्षा के बारे में अगर ऑनलाइन हर तरह की व्यवस्था होगी उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराएगी तो उनको आसानी रहेगी कहीं उनको अध्यापक नहीं ढूँढ़ना पड़ेगा या किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और और और परिवार वालों को अलावा खर्चा भी नहीं उठाना पड़ेगा और वह आसानी से अपनी जो है मंज़िल जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं यह पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं था आदमी स्कूलों में पढ़ के आता था घर में माता पिता या गार्ज़ियन भी वह भी नहीं पढे़ लिखे होते थे तो बच्चा ख़ुद ही जो कुछ पढ़ता था अपने मन से या किसी आस पड़ोस में जो पढ़ा लिखा होता था उसका सारा लेना पड़ता था लेकर और उससे पूछकर अपना जो है आगे बढ़ने का प्रयास करता था लेकिन धीरे धीरे अब ज़माना युग बदला है अब हर चीज़ व्यवस्था है टी वी पर और ऑनलाइन पर तो अब बहुत बड़ी आसानी है अगर क्षेत्रीय भाषा में यह शिक्षा से सम्बन्धित प्राप्त सामग्री उपलब्ध हो जाएगी तो यह यह लेबर देश के लिए और देशभर के बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी